मेरा देखा हुआ दिलचस्प जगह मुंबई है मुंबई में मैंने बहुत जगह देखी है बहुत जगह देखी है जहाँ पर मैं सबसे पहले सिध्दिविनायक मंदिर देखा था वह मंदिर बहुत ही सुन्दर और आकर्षित है वहाँ के गजानन जी बहुत ही सुंदर हैं उसके बाद हमने बैंड स्टैंड देखा था बैंड स्टैंड है जहाँ पर हमने पानी और समुद्र का किनारा देखा हुआ है उसके बाद हमने गेटवे ऑफ इंडीया देखा था गेटवे ऑफ इंडीया बहुत सुंदर लगता है उसके पास में जहाज और छोटे छोटे शिप चलते हैं जिसमें बैठकर हमलोग पूरे समुद्र का चक्कर लगाते हैं और गेटवे ऑफ इंडीया के सामने ताज होटल है जो देखने में बहुत सुंदर और आकर्षित लगता है जिसको देखकर हमें बहुत अंदर से अच्छे अच्छे विचार आते हैं और समुद्र में सबसे अच्छा मुझे बैंड स्टैंड लगा जहाँ पर बैठकर समुद्र की बहुत लंबी लंबी लहरें आती हैं जिसमें हमको अच्छी अच्छी हवा मिलती है जिस को बैठने के बाद हमारा मन और शांती मिलती है और तनाव दूर होता है जिसमें मेरी मेरी मन को बहुत दिलचस्प और मन को भा गई थी